جی جیسا کہ آپ نے ابھی سوال کیا کہ گنے کی کھیتی کیسے ہوتی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو گنے کا جو بیج ہوتا ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر اس کے بعد پھر لیبر لگائی جاتی ہے اور زمین کو جوتا جاتا ہے اس کے لئے اچھی طرح سے اس کے بعد پھر جو لیبر ہوتی ہے وہ اس میں کام کرتی ہے بونے کا اس کے ایک دو دن کے بعد پھر اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس میں ٹیوب ویل سے پھر پانی دیتے ہیں پھر اس کے لگ بھگ پندرہ دن کے بعد اس میں کھاد کی ضرورت ہوتی ہے کھاد کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ دوائیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو اس میں ڈالنی پڑتی ہیں پھر ایک مہینے کے بعد پانی کی اس کو ضرورت ہوتی ہے پھر اس میں پانی ڈالا پانی دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں کھاد اور دوائیاں لگتی ہیں اور جب وہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگتا ہے پانچ چھ فٹ کے آس پاس ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ لیبر لگانی پرتی ہیں کیونکہ اس کو باندھنا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ سیدھا کھڑا رہیگا تو زمین پہ گر جائیگا اس لئے اس کو باندھنے کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں اس کے بعد پھر ایک بار اورہمیں پانی اور کھاد کی ضرورت ہوتی ہے تب تب تک سیزن نہ آئے تب تک ایسے ہی چلتا ہے تب سیزن آتا ہے پھر گنا ہمارا تیار ہوجاتا ہے اور ہم اس کو کاٹ کر میلس وغیرہ میں ڈالتے ہیں